हम अएबे करब मतलब दू रोजमे आबैवला हती तऽ हमरा हँ हँ हमरा अएलाके बादमे साधन मतलब जाइ आबैके लेल बेबस्था उबस्था गाड़ी उड़ी लगाबैके मतलब ओसब नहि मतलब मार्केटिङ्ग करैवलाके जइसे घुमैवला बाॅडरपर घुमैवला कोन कोन जगह हइ उँ मतलब घुमैवला जगहसब बढ़िआँ हइ वहाँपर कोन कोन चीज कोन कोन जगह हइ वहाँ घुमैके लिए घुमैवला साधन बढ़िआँ हइ नेपालमे बाॅडरपर एलाके बादमे भी कटाबैके पड़तै तऽ ओहिमे किछु कागज पत्तर खोजै छै तऽ गाड़ी अन्दर नेपालमे चलि जेतै ओ मतलब कोइ मतलब टिकट नहि छै कागज पक्का रहैके चाही ने आ तऽ ओसब सब ओ मतलब कोइ आदमी साथे जेतै ओतऽ घुमाबैके लिए हँ तऽ खर्चा हम देबै पइसा लगै छै तऽ हम की करबै पइसा देबै घुमा फिरा देतै ने सब तरफ मतलब कोइ दिक्कत उक्कत नहि ने होतै ओ एहिके चलिते हम सोचली हइ कि ठीक छै तऽ हम आबिके फोन